मैं अपने परिवार के लिए स्वस्थ पौष्टिक भोजन बनाना ही पसंद करती हूँ क्योंकि उससे फायदे भी होते हैं आपका स्वाद भी अच्छा आता है और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है जैसे कि हमारे घर में गाय है तो उसका दूध घर का ही होता है सब तो पनीर बनाना उससे पनीर एक बहुत पौष्टिक आहार में आता है तो उससे भोजन बनाना ये काफ़ी अच्छा व्यंजन है पनीर से आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं कुछ भी बना सकते हैं तो ये मैं अपने परिवार के खाने में जरूर शामिल करती हूँ जैसे कि सुबह का नास्ता भी है तो वो भी मार्केट वाला नास्ता नहीं रखती हूँ मैं पौष्टिक भोजन ही रखती हूँ जैसे कि दलिया है तो गेहूँ से आप वो दलिया बनाते हैं दूध भी आपका घर का है तो सुबह के जो नास्ते का जो है तो सबसे पौष्टिक अगर देखा जाए तो यही है दूध दलिया जो मैं अपने परिवार को सुबह नास्ते में देती हूँ बाकि सब भी ऐसा करें तो स्वस्थ शरीर रहेंगे